ہاں میں نے پی ٹی اوشا کے بارے میں سنا ہے پی ٹی اوشا ایک ایپ ہے جو کام کی بہترین تقسیم اور وقت کے انتظام کے لیے استعمال کی جاتی ہے اس ایپ کے ذریعے آپ کام کو منظم کر سکتے ہیں وقت کی شیڈول بنا سکتے ہیں اور ہدف تعین کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں وقت کے شیڈول بنانے کے لیے ٹو ڈو لسٹس اور انواعی ٹولس بھی شامل ہیں